हैलो नमस्कार भैया क्या हाल है ठीक ठाक भैया यरो अपने आह्ली हट्टी कन्नै सोचा दा हा हां ते ओह् हून रोड़ साइड ही हट्टी हां ते उ'यै में आखेआ चलो तुसेंगी आक्खना रोड़ साइड बी कम्म ऐ हां हां कम्म शैल उत्थे पूरा गरैंटी ऐ मेरी उस स्हाबै दी सिटी ऐ ओह् बी थोह्ड़ी हां चलो ठीक ऐ फ्ही कम्म लग्गे दे ठीक ऐ